ہیڈ فون ایک بہت ہی کام کی چیز ہے اور یہ ایک الیکٹرانک آئٹم ہے جو موبائل سے کنیکٹ ہوتا ہے اگر ہم فون گھر میں رکھ کر باہر چلے جائیں تو بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر کر ہم بات کر سکتے ہیں اس سے کئی زیادہ فائدے اور اس کے چارجنگ بھی کر سکتے ہیں ہم اور اس کا نگیٹیو ریویو یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ ہیڈ فون لگا کر ستنے ہیں تو ہمارے کان میں کم سنائی دینے کی پروبلم ہو سکتی ہے اس لیے زیادہ نہیں سننا چاہیے کم ویلیوم میں سننا چاہیے ہیڈ فون لگا کر کم ویلیوم میں سننا چاہیے اور رات میں سوتے وقت ہمیں ہمارے آس پاس الیکٹرانک آئٹمس نہیں رکھنے چاہیے جیسا کہ موبائل فونس اس سے رات میں وائرس اور زیادہ پھیلتا ہے اس لیے ہمارے دماغ پہ اثر ہوتا ہے اس لیے ہمیں الیکٹرانک جیسے موبائل کو ہمارے آس پاس نہیں رکھنا چاہیے سوتے وقت